अभी हम बताना चाहेंगे कि हम एक बैग लिए जिसमें कुछ कागजात वैगरह रखकर हम कहीं विद्यालय में जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते हैं जो घर से काफी दूर है बरसात का समय है बैग अच्छी नहीं है जिसके कारण जो है सो उसमें बरसात के समय भीग जाने के कारण सारे कागजात जो है सो भीग गए बर्बाद हो गए कहने का मतलब यह है कि मैंने तो बैग पैसा देकर लिया जितना हमने पैसा दिया वो छः सात सौ रुपए लेकिन उसके अनुसार बैग में वैसी क्वालिटी नहीं थी जिसे कि उसमें रखे हुए समान सुरक्षित रहे यह जो है सो गलत समान दे दिया और जिससे कि हमारे इस पेपर की कागजात की क्षति हुई यह बेकार चला गया